ऑल्ड सोंगां आनी आतांचीं सोंगा खूब फरक आसा पयलींची सोंगां ऑल्ड सोंगांत कितें आसतालें की खूब अशें एक पद बरें म्हळ्ळें न्ही ताका मिनींग आसतालो पूण आतांचे इतून आतांचे पद म्हणटा ताका अर्थूच ना भुरगीं कशींय नाचता जय झूग झूग झूग करून तशें नाशिल्लें पयलें आमकां ते पदांचो रिस्पेक्ट उरतालो वेल्यू आसतालो आत तें भुरग्यांक तशें ना आतां भुरगीं तें आतांची इतूं जमान्यांत कशें काडल्यां जालीं थंय लायलीं गाणी लायलीं कशेंय नाचलें रस्त्यार नाचले कशेय पयलींचीं पदां म्हणटा तो रिस्पेक्ट खूब आशिल्लो खूब पयलीं लोक आनी रिस्पेक्टान हें आशिल्लीं तुका आनी पद म्हणपाकूय आमकां खूब आवड आशिल्ली कितें आमच्या इश्कोला टायमार सुद्दां आमकां ऑल्ड पदां खूब आवडटाली डांस करपाक व्हरताले पूण आतां तशें ना आतांच्या भुरग्यांक तें झंग झंग झंग तें लावपाक जाय म्हणून तसलीं जाय म्हणून आतां तांकं तें भुरग्यांक मिनींगच कळना आनी आतां तेंकां रिस्पेक्टच ना पदांचो बीन खंयच्या खंयी पद खंयी म्हणलें देशाचें पद आसल्यार तें थंय म्हणलें तें थंय हाडटा कित्या कितें म्हणटा पूण पदांचें बी रिस्पेक्ट ऑल्ड सोंगां इतलो रिस्पेक्ट आसलो तो खंयच बॅस्ट म्हणटा बॅस्ट ऑल्ड सोंग आनी म्हाका अजुनूच ऑल्ड सोंगा आवडटा म्हज्या घरांत सुद्दां बायेन लायल्यार हांव बंद करपाक लायता तें ऑल्ड म्हाका तें लावन दिल्यार हांव आयकतां ना जाल्यार हांव येता आनी रुमांत बसता मोबायल घेवून म्हाका आतांचीं सोंगां म्हाका खूब आवडटात